अस ब्हारी जेह्ड़े फुल्ल होंदे कदें गुलाबै दे फुल्ल कदें कोई संतरी फुल्ल एह् जनेह् लाने ते ओह्दे बाद अस जेल्लै बी कुदै एह् ब्हार आह्लियां सब्जियां होंदियां जियां खीरे होई गे क्रीपर एह् जेह्के दस्से तुसें बेलां होंदियां खीरे दियां तोरी दियां बेलां ते भिंडी दे बीऽ राह्न्ने ते ओह्दे कन्नै फ्ही भिंडी दे बूह्टे जम्मदे ते फ्ही ओह्दे बाद अस एह् जेह्के बड्डे बड्डे बूह्टे चीड़ै दे बूह्टे बी लाई लैन्ने ते इंया घर ते ओह्दे बाद सारे इंया कुदै बेल्लै इंया कदें राजमां दियां फलियां बनी जंदियां ते राजमां दियां बेलां लानियां निं ते राजमां बी कुदै अस ब्हारी राजमां बी अस कुदै खाई लैन्ने ते ओह्दे बाद इंया धम्मन ते लग्गे दे होंदे ते आपूं इंया कदें लाया निं ऐ बो इंया लग्गे दे होंदे ते इंया लसूनी दे बूह्टे मगर इंया मरूद दे बूह्टे लाने कुदै कोई संतरें दा बूह्टा कोई किन्नू दा बूह्टा थ्होई जा एह्बी लाई लैन्ने ते अस मतलब बड़े इस स्हाबै दे बूह्टे होंदे कोई मतलब फल फरूट ओह्दे बाद सब्जियां हरी सब्जियां पालक एह् सारा अस राह्न्ने ते शैल थूम बी अस राह्न्ने ते मर्चां सैल्लियां घरै दियां होंदियां गोभी शैल लान्ने अस